बिहारक शिक्षा व्यवस्था पहिले ठीक छलै जहिया भारत गुलाम नहि छलै आजादी सऽ पहिले बिहार एकदम मगध आर्यभट्ट आ विश्व परिषद नालन्दा इतना प्रसिद्ध शिक्षा व्यवस्था हमरा सबके छलै लेकिन जब सऽ ई मुग़ल सब हमरा सब ऊपर आक्रमण केलकै पूरा एकदम तहस नहस करि के पूरा एकदम पूरा विश्वविद्यालय कऽ जराए उराए कऽ पूरा एकदम खतम करि देलकै तब से बिहार थोड़ा मोड़ा धीरे धीरे घटतऽ बिहार शिक्षा व्यवस्था पूरा एकदम खराब हो गेलै लेकिन पहले बिहार शून्य देलकै दुनिया के पूरा आर्यभट्ट बिहार सऽ छलै की की नहि भारत के देलको छै दुनिआ के देलकै भारत के दुनिआ के दलको छै बिहार गणितमे महान महान गणितज्ञ बिहार सऽ निकललै लेकिन अभी बिहारक हालत बहुत खराब छै यहाँ हँ अभी ठीक छै लेकिन आईएएस निकलै छै सबसे ज्यादा भारतमे शिक्षा व्यवस्था खराप छै लेकिन नेता सबके चक्कर मे बिहारके शिक्षा व्यवस्था खराब भऽ गेलो छै लेकिन बिहार अभी हमेशा आगे रहितियै अगर बिहारके सही तरीका सऽ अगर शिक्षा व्यवस्था मे अगर अभी आजादीके बाद भी अगर योगदान दैतियै छलै अगर सरकार भी ध्यान दैतियै पूरा केन्द्र सरकार राज्य सरकार मिली कऽ तऽ कितना अच्छा रहतियै बिहार अभी सबसे जादा की कैरतियै अभी सब बड़का बड़का कम्पनी स्टार्ट हो जाय बिहार सऽ निकलतियै उतना बड़का बड़का कम्पनी देखतियै दुनिआ बला कि हँ बिहारी की करी सकै छै बिहारके लोग अभी तऽ लेकिन शिक्षा व्यवस्था ही खराप छै अभी फिर भी लेकिन किछु सुधार हो रहल छै सरकार छात्रवृत्ति दै छै बच्चा सब पढै लिखै छै थोड़ा सा आबै छै पैसे अथी मे आबै छै कि हँ चल बिहार मे पैसा क्लास मे इसकुल जेबै तऽ पैसा मिलतै तऽ इसलिए ठीक छै ओ भी लेकिन इतना अच्छा नहि छै लेकिन बच्चाके अन्दर सऽ खुद सऽ मतलब प्रोत्साहित कऽ मिलना चाही कि हँ हमहूँ करबै एना कऽ सब किछु अच्छा मतलब करना चाही सबो के कि हँ बच्चा पढना चाहियो शिक्षा व्यवस्था ठीक हो छात्रवृत्ति तऽ थोड़ा सऽ मतलब ऊँट कऽ मुँह मे जीरा होलै उतना से कोन चीज होतै बच्चा सब पैसा देखी कऽ एतै किछु ने किछु करना चाही अलग हटि कऽ थोड़ा सा सोचना चाही शिक्षा व्यवस्था के बदलना चाहियो सिलेबस बदलना चाहियो ताकि बच्चा सबके भी लागै कि नहि पढऽ लऽ पड़तै बिना पढलो कुछ नहि हो सकै छै लेकिन अभी तऽ ओ बिहार मे बहुत शिक्षा इसलिए बच्चा सबके जब ज्यादा पढऽ लऽ पड़ै छै तऽ बिहार से बाहर चलि जाइ छै कैला बिहार मे ओतना अच्छा कॉलेज छबे नहि करलै नहि विश्वविद्यालय छै जकरा सऽ बच्चा सब पढऽ सकए वहीँ छै अगर अच्छा सऽ रैहतियै तऽ कितना अच्छा रैहतियै बिहार मे